न'आव दङ आङो ओइ खामानि मावदोंहाय एसे नै खामानि मावदोंमोन

माइखौलाय फानहैनो नागिरदोंमोन बै नलबारि हाथायाव बेसां लांनाय जागोनथाय दा न'आव सोंगोरना खैमन फाननाय जायो मानाय जायो माइआलाय फाननो नागिरदों आरो

माइआथ' दा बे आठस'फ्रानो आरो रन्जितफ्रा हाजारानो थांबायहाय फाननायानोथ' बेनोथ' बेसां फाननाय जायोथाय सल्लिस मनसो फाननो होन्दों माथो नोंबो लांगोन

होमब्लालाय बायब्लालाय माबानानै दाम दर मिलायनानै लांफैब्लानो जाबाय बायह्राव बे रन्जिता हाजारसे आरो बे स्वर्न'फ्रा आठस' गाहाम थांदोहाय बिदि थांदो आरो मासलाथ' बे माबाया खाजोनाया महनसेयावनो थाइबा गाहाम होनोहाय ओरैनो न'आव फाननायालाय एसे मासल दान खम जायो आरो आरो गारि भारायाबो आरो गारि भारायाबो एसे बुरजा लायो बस्थासेयावनो दस थाखा बा आरो ओरै पन्द्र' थाखा दाननाय जाखायो ना महनसे लांब्लानो

नों बायनो हा आंलाय हाथायाव माबा महनसेयाव रन्जिता हाजारसे थाङो ओमफ्राय स्वर्न'फ्रा आठस' बिदि थाङो आरो

दे दे जाबाय दे